बा अक्ट' नै जानुवारि नैरोजा बा जिगु अक्ट' से जुलाय नैरोजा स्नि जिथाम अक्ट' जिसे एप्रिल नैरोजा दाइन जिगु अक्ट' से जुलाय नैरोजा दाइन जिसे अक्ट' जिनै मे नैरोजा जिगु